ہلو ہاں جی مجھے وہ آٹو بک کرنا تھا جی تو مجھے رات میں ٹرین پکڑنی ہے جی جی ہاں مئو ریلوے اسٹیشن سے ہی چوری چورا اکسپریس ہاں ایک پچپن پر اس کا ٹائم ہے ایک پچپن جی ہاں تو مجھے وہی معلوم کرنا تھا کہ کیا اس وقت آپ کا آٹو مل سکتا ہے جی جی آپ کا نام اچھا شکیل بھائی جی ہاں بتائیں تو کیا یہ پاسیبل ہے جی اچھا ٹھیک ہے جی بہتر جی ہاں پتہ نوٹ کر لیں آپ جی پتہ ہے علی نگر ہاں تحفیظ القرآن کے پاس جی نمبر نوٹ کر لیں نائن ون نائن ایٹ سکس فائیو تھری ڈبل فور ون جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا ڈیرھ بجے آپ یہاں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے بہت بہتر ٹھیک ہے شکریہ شکریہ بہت بہتر